भारतआव गासैबो बां सुबुंफोरानो साहाखौ लोंनो थाखाय मोजां मोनो आं बांसिन न'आव साहाखौ गायखेर आरो साहाफात आरो सिनि आरो तेसफाद बिलाइ होनानै फुदुंनाय जायो मानोना साहा लोंनाय साहा होननानै बुङोब्ला मानसिनि मोनसे सुवाद होननानै बुंनाय जायो बुंनाय जायो साहाया मानसिनि आरो सुबुंनि खर'फोरखौ थाजिम आरो थान्दा लाखियो बेनि थाखायनो भारतआव गासैबो साहा लोंनो थाखाय मोजां मोनो आरो न'आवबो आङो साहाखौ गायखेर साहा साहाफाद आरो सिनि तेजफाद बेफोरखौ होनानै बांसिनै फुदुंनाय जायो फुदुंनाय जायो साहाया सुबुंफोरनि गारारा मानसिफोरनि खर' आरो गोसोफोरखौ थान्दा लाखियो बेनि बेनिखायनो भारतआव गासैबो सुबुं माहारियानो साहाफोरखौ बांसिनै लोंनाय जायो आरो साहाफोरखौनो बांसिन साहा लोंनाय लोंनायफोरखौ सुवाद आरो गावनि मोनसे हुदा खालामनानै लानाय जादों